यू पी एस सी सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं उनको समाचार मीडिया बहुत ही मदद करती है क्योंकि समाचार मीडिया जो है वह देश विदेश से लेकर और अपने देश की अर्थव्यवस्था से लेकर या नए नियम कानून से लेकर नए स्क्रीम को लेकर उन हर एक चीज को जो है वह रोज विज्ञापन देती रहती है और उसको न्यूज़ के माध्यम से समाचार के माध्यम से उन छात्रों तक पहुँचती रहती है तो इसलिए कह सकते हैं की बहुत ही मददगार है